औ अबाव दं नोंलाय

मानोबा

ए दे माला थारिखआलाय अह दे जागोन जागोन दे ओह जागोन दे अह जागोन दे अह जागोन दे जागोन दे

अह हेलौ आङो ओइ न'वाव खामानि मावदों ओइ बानायदों माइब्रानि माथानि संखादों दे अह रंजागोन बाजागोन आरो मानसि गेदेरफोरा सोर सोर फैगोन बिनिफ्राय बिटिआर सरकारनिफ्राय सोरखौ हांख्राइदों

अह जागोन दे

जागोन दे